स्वास्थय सेवा जे तक पहुचण में राजस्थान जे माण्हुनि खे ॾाढियूं चुनोतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे जीअं त कंहिं गांव में अगरि रहनि ऐं गांव में सुठी सुठी अस्पताल कान्हे त उन अस्पताल लाइ उन्हनि खे शहर जे हिते अचिणो पवंदो आहे जीअं ब्यावर आहे ब्यावर में कोन्हे सुठी अस्पताल त उन्हनि खे इते अजमेर अचिणो पवंदो आहे त अजमेर में अचण लाइ उन्हनि खे ॾाढी दूरी ऐं ॾाढा पैसा ऐं पर्याप्त जीअं भाषा गांव जा हूंदा आहिनि त हिते न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि ईएं ॾाढी समस्याउनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे ऐं पाण ईअं सोचूं की अगरि हिकु प्रेगनेंट लेडी ब्यावर खां वठी अजमेर अचे थी त तव्हां सोचे था सघो की उन में मृत्यू दर वधंदी आहे ऐं ॾाढनि ई कारणनि सां छो त हू गांवनि में आहिनि त उन्हनि खे पर्याप्त सुठा डॉक्टर नथा मिली सघनि तंहिं जे करे उन्हनि जी मृत्यु दर में वृधी थींदी आहे डॉक्टरनि जी कमी आहे गांव में ॾाढा सक्षम डॉक्टर कोन्हनि अगरि असां सोचूं की ॿिनि टिनि गांवनि जे भर्सां हिकिड़ो सुठो शहरु आहे त उन शहर में सुठा डॉक्टर अगरि आहिनि त गांवनि में बिल्कुलु बि कोन्हनि त गांवनि में अगरि को अमरजेंसी अचे थी त उन ताइम ते शहर में पहुचण में उन्हनि जी मृत्यु दर में वृधी थी थिए इने करे असां खे ॾाढनि ही राजस्थान में चुनोतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे